औ नंगौ आंनो गोबां बिजाबफोर फरायो जाय बिजाबफ्रा सिगांनि दिनाव जेरैबायदि बिजाब नायनानै फरायनांगौमोन बिजाबखौ बोदला बोदला फरायनांगौमोन नाथाय दानि नैबे टेक्न'लजि जुगाव बेबायदि टाइम दोन्नानै फरायबाय थायालासिनो दानि दिनाव गोबां पिडिएफ फाइलफोर मबाइलनि गेजेरजों फरायनो हायो आरो बेबायदिनो गोबां भ्लगफोर माबाइलावहाय होयो बेफोरखौ फरायो बेबायदिनो माखासे भ्लगफोर बेफोरखौ नायो जोङो दानि दिनाव माबा मोनसे मावोब्लाबो ओरैनो मबाइल खोमायाव लानानै बा हेदफन लानायनि गेजेरजों फरायनानै फरायनोबा खोनासंबाय थानो हायो मबाइलाव जेहेथु गाव हारसिङैनो फरायनाय बेबायदि फरायनायफोरखौ माने खोमाजों खोनांसंबाय थानानै माखासे खामानिफोरखौ मावनो हायो नाथाय सिगांनि दिनाव बेबायदि इसिबां माबा नङामोन माने बिजाब लानानै फरायबाय थानाय बेबायदि बिजाबखौनो फरायो खिन्थु दानि दिनाव नैबे मबाइलनि गेजेरजोंहाय जोङो आङो गोबां बिजाबफोरखौ माने माखासे पिडिएफ फाइलफोरनि गेजेरजोंहाय फरायो आरो बेबायदिनो माखासे भ्लगफोरखौहाय नायनानैहाय फरायो बिदिनो दानि नैबे गोदान नै टेक्न'लजि जुगावहाय मबाइलानो गासैखौबो जोंनो होयोखाय जोङो मबाइलनि गेजेरजों फरायनो हायो आरो माखासे गियानफोरखौ लानो हायो बेबायदिनो आङो बिजाबफोरखौ बिजाबखौ आङो मबाइलनि गेजेरजोंनो फ्राय फरायो बेबायदि बिजाब आङो फराया बिनिफ्राय खौरां बिलाइफोरखौबो बेबायदिनो मबाइलनि गेजेरजोंहाय मबाइलजोंनो फरायनाय जायो मबाइलखौ लानानै फरायो मबाइलावहाय नायनानै बिदिनो माखासे सुबुंफोरनि भ्लगफोर बिदिनो फरायो मबाइलनि गेजेरजों आङो फरायनो मोजां मोनो बिनिखायनो आं फरायो बिजाब फोरनि अनगायै मबाइलावनो फ्राय फराय बांसिनै फरायनाय जायो मबाइलजोंहाय माने फरायनो मोजां मोनो